हैल्लो नमस्ते सर जी हां जी हां जी हां जी सर कदूं दी होआ दी ऐ ढिड्ड पीड़ हां जी हां जी हां ते तुस इयां तुस इयां करो ना तुस मेरे कोल आओ ना में चैकअप करियै ते तोहानूं फिर दवाई देई ओड़नां हां जी कोई अगर गोड्डे दर्द होआ दी ऐ तेओह्दे बास्ते फिर में कोई तेल तूल बी देी ओड़नां तोहानूं हां जी ठीक